हिन वक़्ति टीवीअ ते सुठा धार्मिक ऐं ऐतिहासिक सीरियल हली रहिया आहिनि जहिड़ो कि राधा कृष्ण जंहिंमें कृष्ण लीलाऊं ऐं गीता जो ज्ञान मिले थो ॿियो झांसी की रानी ऐं अहिल्या बाईअ जा सीरियल हलनि था जिन जे इतिहास जी कंहिंखे ॼाणु न हुई उहे ॾिसी काफ़ी आनंदु अचे थो सुठियूं सुठियूं पुराणियूं फिल्मूं गाननि वारियूं बि ख़ुशियूं ॾियनि थियूं